ते हून साढ़ी गल्ल होआ दी ऐ जेह्ड़े ऑनलाइन जमाना ऐ अज्ज कल दा व्हाट्सएप ट्विटर केह् केह् लोग गंद शेयर करा दे कोई लोग पैसे दा स्कैम करा दे कोई अपनी बॉडी दा स्कैम करा दे कोई बक्खरी बक्खरी चीजें दा स्कैम करा दे ते अज्ज कल पैह्ले पैह्ले लोग ते जादा उ'नें गी टारगेट करा दे जि'यां कि पैह्लें केह् हा हून जेह्ड़ा लॉकडाउन होया हा एह्दे अन्दर लोकें केह् मतलब गेमां आइयां बड़ियां सारियां कोई सट्टे आह्लियां गेमां आइयां कोई पैसे बनाने लेई कोई पैसे जोआड़ने लेई हर इक टाइप दी गेम आई लेकिन लोकें केह् कीता मतलब कि एह्दे च हर जि'यां कि मां प्योऽ ने उ'नें ते अपने ञ्यानें दियां गल्लां मन्नियां गै मन्नियां होंदियां न उं'दा कम्म होंदा ञ्यानें दियां गल्लां कोई एह् थोह्ड़े ना ते अज्ज कल ञ्यानें जिद्द करी लैंदे मां प्योऽ कोला ओह् आखदे कि सानूं ओह् चाहिदा ऐ फोन चाहिदा ऐ सानूं फ्री फायर पबजी खेढनियां न ते अद्धें ञ्यानें बैंक अकाउंट कीते दे होंदे कनेक्ट ओह् उत्थुआं दे पैसे डोआई ओड़दे ते उ'त्थें गेमां दे पैसे जियां डेम डुम्म थ्होई जंदे पर फैदा होंदा निं ऐ बस एह् ऐ कि आईडियां तुं'दियां स्हेई बनी जंदियां ते अज्ज कल स्कैम बी बक्खरा बक्खरा कि तुस सानूं इ'न्ना पैसा भेजो गलती कन्नै साढ़े कोल पैसा पजोई गेदा ऐ तुस सानूं बापस करो ओह्दे बाद कन्नै स्कैमर होंदे जेह्ड़े ओ टी पी बगैरा लेई लैंदे जंदे तुंदे कोला दा तुंदे पैसे पूरे दे पूरे खाई ओड़दे आं ते जेल्लै एह् स्कैमर पैसे खंदे ऐं उल्लै इ'नें गी मतलब कि इक बार तुं'दे अपना इ'नें ओ टी पी देई ओड़ेआ ते तुं'दे हर इक गेआ ते एह्दी बजह् कन्नै पता निं कि'न्नें गै लोकें दे कन्नै स्कैम होया बचैरे कि'न्नें लोग ठगोए अमीर गरीब कक्ख निं तक्कदे लेकिन इं'दा कम्म ऐ स्कैम करना पिच्छें जेह् साढ़े मह्ल्ले इक मुड़ा हा उ'न्न केह् कीता इक मुड़े कन्नै आखेआ मिगी दो लक्ख रपेआ दे ते में तुगी एह्दा अट्ठ लक्ख बनाई देगा ते ओह् मुड़ा घर आह्लें कन्नै खात्ता कनेक्ट कीते दा हा ओह्दे फोनां कन्नै उ'न्ने केह् कीता मैंटें स्कैंटे भेजी ओड़ेआ उसी टैम ओह् स्कैमर ने ओह्दा पूरा दा पूरा पैसा केह् कीता फोना कड्डेआ कोई बारां तेरां लक्ख हा उं'दे बैंक अकाउंट च ते पूरा पूरा स्कैमर ने कड्ढी ओड़ेआ ते हून उ'नें आर बी आई च कम्पलेन कीती ऐ कन्नै साइबर च कम्पलेन कीती ऐ अजें तक उं'दा कक्ख निं बनेआ तक्कनेआं केह् बनदा ऐ सरकार गी इं'दे खलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लैना चाहिदा ताकि अग्गें बचारे कोई मासूम जीऽ कन्नै कक्ख निं करै क्योंकि पैसे कोई बूह्टे पर थोह्ड़ी ना उग्गदियां इस चीजा दा लोकें उप्पर बड़ा गंदा असर प'वा दा अज्ज कल कोई फेक फोनपे बना दा फेक फोन पेमेंट करा दा दकान आह्ले गी कि हां एह् लैओ उं'दे कन्नै बचैरें दकान आह्लें गी कि'न्ना नुकसान होआ दा ऐ ओह् लोकें दिखदे गी सस्ती केह् मैहंगी केह् जेह्ड़े जेह्ड़ी में एह् नेटवर्क चला दा ऐ जि'न्ना बी स्कैम दा नेटवर्क चला दा स्कैम करा दे लोग एह्दे कन्नै अगला फ्यूचर साढ़ा खराब होआ दा ऐ